हमने एक औडर किए जिसमें मुझे औफर मिला एक कूपन मिला जिसमें पच्चीस परसेंट हमेँ डिस्काउन्ट प्राप्त हुआ है और उस प्राप्त से हम बहुत खुश हैं जिसमें हम पाँच लोग खाना खाए और पच्चीस परसेंट डिस्काउन्ट भी हुआ है इस इसीलिए अगर अगले औडर हम नया कोई ओडर करते हैं तो उसमें भी छूट मिल सकता है या यह छूट कितना दिन तक चलेगा या ओफर कितना दिन तक चल सकता है कृपया हमें बताए अगर और अगर और चीज़ में कोई में अब अगर कोई सामान में डिस्काउन्ट है या और किसी में छूट है तो हम आप प्लीज हमें बता सकते हैं या उस चीज़ हम औडर कर सकते हैं फिर फिर से हम औडर करके फिर यह नया ओडर ले सकते हैं और डिस्काउन्ट का लाभ उठा सकते हैं और अउडर अपने इस ओडर पर बहुत रिम बहुत अच्छा से रिमीन करना चाहते हैं